ہاں بھائی

جی جی جائیں گے

انووا ہے تھار ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں میرے پاس جن کے مختلف ہاں ہاں اچھے راستے سے لے جا ہیں بائیس ہزار لگیں اگر بھائی صاحب بھاڑا لگے گا کھانے کا پیسہ لگے گا میرے لیے ہاں ہاں ہاں ہاں اچھی رہے گی گاڑی بھی ہاں ہو جائے گا ڈسکاؤن ہو جائے گا ہاں دو دنوں بعد ہاں نہیں سر نہیں کتنے بجے آپ کو نکلنا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ